बिहारमे शिक्षा प्रणाली जे छलै हेँ से बहुत निम्न भऽ रहल अछि धीरे धीरे एकर व्यवस्था गिरले जा रहल अछि नहि ओहिमे सुधार भऽ रहल अछि नहि किछु एहिमे भऽ रहल अछि जाहिसँ बच्चाकेँ सरकारी तरफसँ जे ई शिक्षा इस्कुल अलग अलग तरहके जे माध्यम छथि सरकारसँ से सभमे बहुत दिक्कत भऽ रहल अछि जाहिसँ हिनकर जे प्रणाली छै से अच्छा विशेष नहि चलि रहल अछि ताहिमे विकलाङ्ग विकलाङ्ग छात्रकेँ बहुत तरहसँ सरकारके तरफसँ योजना तऽ निकालल गेल अछि लेकिन ओहिसँ हुनका लाभान्वित नहि भऽ रहल अछि ओहो पैसा बिहार जे छथि खाइए लैत छथि नहि हुनका मिल पाबैत छलै विकलाङ्गो सभकेँ बहुत कमे एहन विकलाङ्ग छलै हेँ जिनका हुनकर जे भी व्यवस्थाके मतलब कयलक हेँ सरकार से हुनका मिल गेल अछि नहि तऽ बादमे की एनाहिए छुटि गेल अछि